ہاں ہم ایک نئی ڈرائنگ بنانے کے عمل کی وضاحت کر سکتے ہیں کیونکہ نئی ڈرائنگ بنانے میں جو ہمیں پریشانی یا جو خوشی یا جو میرے اندر للک تھی کہ ہم نئی ڈرائنگ بنائیں ان کی وضاحت آپ لوگوں کے بیچ کر سکتے ہیں ہم نئی ڈرائنگ بنائیں اس لیے کیونکہ ہم کو ڈرائنگ بہت پسند ہے ہم نئی نئی طریقوں کے ڈرائنگ کو بناتے رہتے ہیں تاکہ ایک کر ایک ڈرائنگ میرا تھوڑا پرچلت ہوتا جائے اور لوگوں کے بیچ مشہور ہو اس لیے ہم ایک نئی ڈرائنگ بنائے ہم اس ڈرائنگ بنانے کے پیچھے ہاں آن لائن جو ہے ان کی حوالہ دیتے ہیں کیونکہ آن لائن کے ذریعہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈرائنگ کو سیکھے ہیں اور سکھائے بھی ہیں آف لائن بھی اس کا حوالہ ہے کہ کسی سے پوچھ کر یا بتا کر ان ڈرائنگ کو ہم نے کیا ہے کیونکہ اکیلے بنانا تو مشکل ہوتا ہے کسی کی مدد لے کر بنانے میں زیادہ بیسٹ ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لیے ہم نئی ڈرائنگ بنانے میں آن لائن آف لائن دونوں کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی حالہ ڈرائنگ کے پیچھے کا انگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ ہم نے بہت مشکل سے بنائی ہے کیونکہ اس کا کلر کھوجنے میں اس کا سیپ بنانے میں اس کا نقسہ اتارنے میں ہم کو بہت دقت ہوا ہے پھر جا کر یہ ایک نئی ڈرائنگ تیار ہوئی اور بہت خوبصورت ڈرائنگ تیار ہوئی اس کے پیچھے کا انگ یہی ہے کہ ہم اس کو بہت ہی تھوڑا زیادہ دنوں میں پندرہ بیس دنوں میں اس ڈرائنگ کو تیار کیے ہیں کیونکہ تھوڑا بنانے میں اس میں مشقت ہو رہا تھا لیکن پھر بھی پوچھ پوچھ کر آن لائن یا آف لائن یا خود کی محنت کے ضریعہ اس ڈرائنگ کا عمل کیے ہیں